تو جی ہاں وہ وقت مجھے بہت اچھے سے یاد ہے جب مجھے پہلی بار اپنے اسکول میں ایک بار ایک فنکشن پہ مجھے اسٹیج پر ایک گانا پرفام کرنا تھا تو اُس وقت میں پہلی بار اسٹیج پہ مجھے میں پرفام کرنے گئی اور اتنے لوگوں کے سامنے مجھے گانے میں میں جیسے ہی اسٹیج پہ گئی تو اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے ایک عجیب سی مجھے گھبراہٹ محسوس ہوئی اور میرا میں پورا پورے میرے میرا پورا باڈی بالکل ٹھنڈا ہو گیا تھا اور جب میں جیسے ہی گانا اسٹاٹ کری تو میرے ہونٹ کانپنے لگے تو کیوں کہ مجھے پہلے اتنی عادت نہیں تھی اتنے لوگوں کے سامنے گانا گانا تو ہاں یہ یہ تو میرے ساتھ یہ پہلی بار ہُوا جب میں اسٹیج پہ گئی تو میں بہت زیادہ گھبرا گئی اتنے لوگوں کو دیکھ کے اتنے لوگوں کے سامنے جو گانا گانا اور اُس سے میرے ہونٹ کانپنے لگے تو پھر یہ ساری بہت گھبراہٹ جو بھی تھی جو اُس وقت میں محسوس کی تو یہ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے